असें अपने घर गॉर्डन बनाना होऐ तां असें सारें कोला पैह्लें इत्थें गॉर्डन आस्तै जगह चाहिदी किन्ना बॉय किन्नै दी जगह चाहिदी ऐ ओह्दे बाद असें भी इस्सी पूरा मेंटेनेंस करियै बनाइयै त्यार कराइयै चारदिवारी बनाइयै एह्दी मिट्टी लाइयै घास लाइयै पूरे गमले रक्खियै पूरा अगर त्यार करना होऐ अगर इसी पौधे लाने होन ते अगर हर बूह्टा ऐ अगर गॉर्डन आस्तै ओह् इक्क जगह दा निं मिली सकदा ऐ हर जगह अलग अलग लैना पौंदा ऐ अगर इसी त्यार करने आस्तै असें अगर पूरा त्यार करना होऐ इंटरस्ट दा ते हर बंदे गी होंदा की मेरे बाह्र गॉर्डन होऐ अच्छा लगदा ऐ अच्छी खुश्बू आंदी ऐ अच्छा लगदा ऐ ते सारें लोकें गी अच्छा लगदा ऐ एह् गॉर्डन ऐ बहोत बढ़िया गॉर्डन ऐ

असें गमले त्यार करना पौंदे गमले लेयाने पौंदे न पेमेंट फिर ओह्दे बाद अगर असें इसी पेड़ पौधे अगर लाने होन हर बूह्टा एह्दे च गॉर्डन च केईं किस्म दे बूह्टे होंदे न बड़े किस्म दे गुट्टी दे कमल दे गुलाब दे हर पौधा होंदा एह्दे च त्यार करने आस्तै मतलब इसी मैह्नत बी बड़ी लगदी

अगर पूरा अगर त्यार करने दे बाद हर चीज़ अगर इसी अस दिखचै ते अगर सारा एह्दी मेह्नत बंदा सारा किश लाने दे बाद दिक्खना होऐ ते प्ही असेंगी मैह्ंगा पौंदा ऐ